हल्लो हल्लो जी हा जी जय झूलेलाल भेण हा असां वटि विहांउ ॻिणियो आहे त मांखे थोरा वॾा बा बासण खपेनि पिया त तव्हां वटि छा सिपरी और लोहांडो और कूकर मिली वेंदो अच्छा कूकर मांखे ॾहें लीटर ताईं खपे पियो हा सिपरी वॾी जीअं मतलबु पंजाह माण्हुनि जी चांवरनि जी एल्मोनियम जी खपे ऐं भारी त उहो तव्हांजी खपे तने जी खपे हा हा और ढक हा ढक सां मतलबु ऐं वॾो थाल्ह बि हूंदव जीअं अटे वटे ॻोल्हण लाइ खपे और गेंढी गेंढी हा पितल वारो प कुझु ईंदो आहे पितल वारो कांस जो जो बि जी हा न न मांखे पितल वारो खपे भारी शइ थींदी आहे न त थोरीसी मज़बूत रहंदी आहे उहा और इहे छा गेंढी हूंदव गेंढी भाॼी वाॼी जीअं कटण लाइ ऐं चावर सिजाइण लाइ इन्हनि सभिनी लाइ खपे हा और टोप टोप हा टोप घणे लीटर ताईं ईंदो आहे जीअं चांहि वांहि बि ठाहिणी पवंदी न महिमाननि लाइ ढक सूधो अच्छा ढक सूधो ढक सूधो ऐं बाल्टियूं बि रखंदव जीअं बाल्टियूं पाणी वाणी लाइ आहे रखंदा आहियूं न उहा बाल्टियूं बि हा स्टील वारी ढक सूधी खपे पेई हा और घाघारि बि रखंदा आहियो छा अच्छा घाघरि बि धीअ जो बि विहांउ ॻिणिजे थो न त हुनखे बि ॾे वठु में खप खप खपंदो और ड्रम बि वॾा हूंदा अथव ड्रम बि रखंदा आहियो वॾा हा अच्छा हा न जीअं वाधाई में मिश्री बि वेंदी आहे नारेल बि वेंदा आहिनि न त हा स्टील वारा ढक सूधा ड्रम उहे बि मांखे थोरा हा हा उहे बि खपेनि मूंखे त भेण अघु अघु कहिड़ा लॻाईंदव जीअं मां ॾहें लीटर जो वठांव थी कूकर त अघु कीअं लॻाईंदव न मतलबु अच्छा थोरो घटि वधि न घटि न थींदो विहांउ में इलाही ख़र्चु थी वेंदा आहिनि पूरा आहियूं पाणि हम्म हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ॿियो ॿियो हा ॿियो इहे कप गिहु और इहे खुर्पियूं वग़ैरह बि रखंदा आहियो छा कि ख़ाली वॾा सुपरा रखंदा आहियो अच्छा कप गिहु हा हम्म हम्म हम्म हम्म अच्छा अच्छा हिक जेके टोप थींदा आहिनि हिकु जेके वॾा टो हा चुल्लो बि खपे चुल्लो जेको वॾो वारो थींदो आहे जंहिं में जेकी जीअं वॾा रख त आग वॾो पकड़ पकड़ंदो आहे न बाहि बाहि जंहिं में अच्छा हिक जेके टोप थींदा आहिनि भेण उहे जीअं हेठा थींदो न कि अॼुकल्ह उहो हिनखे छा चवंदा आहियूं जीअं कांसे जी परत लॻल कांसे जी हा टामे जी हा टामे जी हा टामे जी टामे वारा त उहे ज हा उहे जल्दी कारा न थींदा आहिनि न ज बाहि ते चाढ़ बि उहे कारा न थींदा आहिनि जल्दी हा हा टिकाऊ बि थींदा आहिनि अच्छा उहो बि रखंदा आहियो छा जीअं स्टील जी दुकाननि ते जेके वॾा वॾा स्टील जा टब बि थींदा आहिनि जीअं फ़ल वल पैक अच्छा अच्छा न ठीकु आहे पोइ तव्हां वटि अची करे ॾिसंदासीं सॼो ट्रप वप पंहिंजनि खां ई पोइ हा सही पंहिंजनि खां ई पोइ वठूं अच्छा उहो पोइ ही जेके टोप वोप वग़ैरह अथव ही ॿिन्हिनि जी वॾी जी पोइ ढक बि हूंदव अच्छा अच्छा हा हा हा हा हा रोटी वारो डिनर सेट बि रखंदा आहियो स्टील जा डिनर सेट स्टील जा उहो बि रखंदा आहियो जंहिं में छह प्लेटां नंढी प्लेटां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा न स्टील जो थोरोसो स्टील जो थोरोसो मज़बूत शइ थींदी आहे ऐं क्रोकरी अगरि हूअ टुटी पवंदी आहे त वरी हिन में मज़ो न ईंदो आहे हिक बि सेट ख़राबु हा प्लास्टिक अॼुकल्ह हा हा हा न न जॾहिं ॻिने वक़्त जो थींदो आहे त लॻंदो आहे भई मज़बूत शइ ॾे ऐं ड्रम हा हा हा इहे लूआ लाठ में ॾींदमि अच्छा सेलम चवंदा आहिनि सेलम जोइ स्टील सुठो थींदो आहे उहो ई मां चई चा हा न जीअं हे ड्रम वग़ैरह थींदो आहे भई ड ॾिण वठि जो पासो आहे त लॻंदो आहे कोई थोरी सुठी शइ ॾांहुं भारी ॾांहुं हल्की त भैया किरण खां पोइ चिॿा था थी वञनि पिया अॼुकल्ह लॻे छो कि भारी शइ ॾांहुं तव्हां न न पैसो सही ॻाल्हि आहे हिकु बार कोई लॻाए बि थो अच्छा अच्छा टिकाऊ जो सही ॻाल्हि आहे और उहो बि हूंदव कुट हा कुट वारी थालियूं पतो अथव जी भेण तव्हांखे हा नानाणा ॾींदा आहिनि न जेके हा हा हा भारी थींदी आहे न पोइ हिकु बार ॾिबी आहे फ़र्स्ट टेम में अच्छा अच्छा हा अच्छा अच्छा अच्छा चङो पाणि इअं आहे हिकु जॻह ते अची करे सभु वठी वठंदमि त मांखे दिक़त न न त माण्हू खे घुमिणो पवंदो आहे हाणे जीअं चयो था न ॾहें लीटर जो आहे अच्छा ठीकु आहे ॾहें लीटर जो त विहांउ लाइ आहे जीअं मांखे जीअं बि जीअं चारि पंजे लीटर जो बि खपे थो पियो त उहो बि अथव कूकर तव्हांखे त जीअं हॉकंस जो आहे त छो कि थींदी आहे न हिनजी कॉलिटी सुठी थींदी आहे त इहे बि अथव अच्छा अच्छा हा हम्म हम्म अच्छा अच्छा जेकी केतिरो बि कर अञा ताईं असां जा बि विहांउ ते स्टील वारा ई बरतनि हलनि था पिया त हुन बरतननि जी पंहिंजी हिकु थींदी आहे न ठीकु आहे पोइ असां हा इअं टोप बि रखिया हूंदव हा ह भई चारि कोप ठाहे चांहि जा कोप ठाहे हम्म पाणी गरमु अच्छा अच्छा अच्छा पाणी गरमु करे न टोप टोप पतीलो हा टोप थिया टोप हा जीअं हा हा न भई विया दीदी त पंज इहे छा चइबो आहे खीर बि माण्हू चङी तरहां कंदो त बि खीर लाइ बि खपे त भई चांहि लाइ बि खपे चांहि बि बार बार ठहे थी पेई हिन चकर में वॾा बरतनि खपनि था पिया न हा त मतलबु हा जीअं जीअं नंढो टोप आहे वॾो टोप आहे त सभिनी ढकनि जी साईज़ हूंदव न तव्हांखे अच्छा अच्छा हा हा सही ॻाल्हि आहे इअं तव्हांखे साईज़ मिले थी ढक जी नथी मिले ऐं सिपिरी में ठवंदा चावर ई सही ॻाल्हि आहे सिपरी जल्दी न मिलंदी आहे तव्हां ॾाढी सुठी ॻाल्हि ॿुधायव कि तव्हां वटि सिपिरी बि अथव और हर साईज़ में अथव हा न न कढ़ाई बि खपंदी त भारी वा भाड़ी तले वारी हूंदी आहे त भारी जल्दी सड़ंदी नाहे हम्म

अच्छा हा हा ठीकु आहे पोइ ॾिसीमांव ईंदीमांव ॿीं बि ॾूघा टपर हुजेव त उहे ॿुधाए रखिजो ॾेखाए रखिजो हा हा ठीकु आहे न न तव्हां तव्हां जे ॻाल्हाइण सां लॻे थो कि मां तव्हां अघु बि सही कंदा और शइ बि ॾाढी सुठी मांखे मिलंदी हा न असां पंहिंजनि में न कंदासीं त पोइ बाक़ी कीअं न सही ॻाल्हि आहे न हा सही सही ॻाल्हि बाक़ी त इहो किते किथे हिसाबु किताबु त लॻियल पियो आहे अच्छा इहो कि चङो चङो चङो जय झूलेलाल